ہیلو کون جی ہم ابو طلحہ بول رہے ہیں آپ کون ثاقب بول رہے ہیں جی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس یہ کھیت والا جو سامان وامان ہوتا ہے اس کا دکان ہے جی مجھے ضرورت ہے آپ کے پاس کیا کیا ملے گا ہم یہاں بڑا عیدگاہ سے بول رہے ہیں

وہ مطلب بارش کا موسم ہے اور کھیت میں ہل جوتنا ہے وہی جو ہل کا یہ ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے تو وہی لینا ہے وہ بھی ہے کتنے تک ملے گا پانچ لاکھ کم بیش نہیں ہوگا آپ کی دکان کہاں ہے

پورنیہ میں ہے اور بھی آپ کے پاس کیا کیا ہے مطلب کھیتی سے ریلیٹڈ اور یہ ہے یہ پانی دینے والا مشین جو کھیت ویت میں پانی دیتے ہیں وہ کتنے تک آئے گا ڈیڑھ لاکھ

اور لائن بازار میں کس جگہ ہے کس جگہ ہے لائن بازار میں آپ کی دکان

اوہ اچھا جی اب یہ آپ ہم ہم کب آئیں اور وہ سب یہ بیج ویج رکھتے ہیں ہے سب چیز اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ تو ہم کل آئیں گے